अहाँ के ऑटोवला बाजि रहल छी अहाँकऽ ऑटो अछि ने खाली अछि एखन ने हँ ठीक हँ तऽ हमरा जेबाक अछि सुपौल जेबाक अछि हम कर्णपुर गाममे एखन छी हँ सुपौल जेबाक अछि हमरा तऽ अहाँ ऑटो भेज सकैत छी तुरत ओ पन्द्रह मिनटमे भेज सकैत छी तऽ अहाँके कते सीट यऽ अहाँके ऑटोमे तीन टा सीट अछि आओर किछु सामानो अछि हमरा तऽ सामान कतऽ रखबै ओ पाछामे सीट जगह यऽ कनी टा ने ठीक छै आओर ऊपरमे भी सामान रखबाके व्यवस्था अछि कैरियर अछि लोहावला बान्हएवला ने आओर ड्राइवर के छथि अहाँके तऽ ड्राइवर एखन अहाँके ऑटो लग छथि कि अपन घरपर छथि ड्राइवर ओ घरपर छथि तऽ घरपर सँ कतेक देरमे पहुँचता अहाँ लग ओ तऽ हुनका दस मिनट लागि जेतनि पहुँचैमे दस मिनट पहुँचैमे लगतनि तऽ फेर अहाँ छी कतऽ तऽ सुखपुरमे तऽ सुखपुरसँ आबयमे सेहो पाँच मिनट अहाँकेँ लागि जायत ऑटोके तऽ हमरा तऽ जल्दी जेबाके अछि पन्द्रह मिनटमे हमरा एहिठामसँ निकलबाक अछि की पन्द्रह मिनटके अन्दर अहाँके ऑटो पहुँच जायत हमरा घरपर हमर घर देखने छी ने अहाँ कर्णपुरमे मन्दिर हँ महावीर मन्दिरके कनेक किनारमे हमर घर अछि बाम दिस अरे पच्छिम ताकियौ हँ मन्दिरक पच्छिम कात हमर घर अछि ओहिठाम अहाँ अपन ऑटो भेजू आ जल्दीए भेजू एके टा ने गाड़ी अछि अहाँके ओ दू टा अछि तऽ निकहा गाड़ी भेजू आओर नीक ड्राइवरके जल्दीसँ भेजू जे हम सुपौल पहुँच जाइ हँ जल्दी भेजू